ہم اپنے علاقے سیمانچل کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا علاقہ جو سیمانچل کا علاقہ کہلاتا ہے قدرت کے بے شمار نعمتیں نعمتوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے ہمارے علاقے میں اگر قدرتی وسائل کے بارے میں بات کریں تو قدرتی وسائل میں ہمارا علاقہ دوسرے علاقوں سے بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے یہ سب کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی آج سے چند سال پہلے تک پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی پاٹ کی کھیتی سے لوگ اپنے گھر کے اہم اخراجات پورے کرتے تھے اور لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے اب ہمارے علاقے میں مکئی کا کاروبار خوب ہوتا ہے یہ ایک بہترین قدرتی وسائل ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقہ کی کئی گھروں میں کاروباری طور پر ملا مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوط مل مضبوطی ملتی ہے بہت محنت اور لگن کے ساتھ پاٹ کی کھیتی کرنا پسند کرتے تھے کیونکہ ان سے ان کو ایک طرف مالی فائدہ ہوتا تھا تو دوسری طرف ان سے جلاون بھی حاصل ہوتا تھا اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں ان کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے